रनिंग में पार्टिसिपेट करिणो मूंखे इलाही वणंदो आहे ऐं जनरली असांजे हिते गांधीधाम डे जे ॾींहुं हर साल मैरथॉन जी दौड़ थींदी आहे ऐं हुन मैरथॉन दौड़ में आउं पार्टिसिपेट कंदो आहियां ऐं हुन मैरथॉन दौड़ में पार्टिसिपेट करण लाइ पाण खे हमेशह महीनो सुधी प्रैक्टिस करिणी पवंदी आहे छो त उहा दौड़ सिंपल दौड़ कान हूंदी आहे उहा मैरथॉन दौड़ हूंदी आहे मैरथॉन दौड़ में पंहिंखे हमेशह वॾी दौड़ लगाइणी पवंदी आहे जीअं त पंज किलोमीटर ॾह किलोमीटर पंद्रहां किलोमीटर ऐं वीह किलोमीटर त हुन रनिंग में पंज किलोमीटर हूअं नंढा ॿारनि लाइ हूंदी आहे यानि कि यंग लाइ हू एज ऐं प्रैक्टिस मैरथॉन भॼंदा आहिनि बाक़ी पार्टिसिपेशन हूंदा आहिनि उहा ॾह किलोमीटर या ॾह किलोमीटर खां मथे जी दौड़ में पार्टिसिपेट कंदा आहिनि ऐं हर साल गांधीधाम डे ते ॾींहुं ॾह किलोमीटर जी मैरथॉन दौड़ में पार्टिसिपेट कंदो आहियां ऐं उहा दौड़ खे आउं कंप्लीट बि कंदो आहियां ख़तमु बि कंदो आहियां ऐं मूंखे हुन सां इलाही रिफ्रैशिंग माना ताज़गी महिसूसु थींदी आहे ऐं सुठो लॻंदो आहे दिलि सां बि कि असांजे गांधीधाम में बि हेड़ो गांधीधाम ॾींहं जे ॾींहुं मैरथॉन जी प्रतियोगिता आयोजित कई वेंदी आहे ऐं सुठी रीत सां माण्हू हुन में पार्टिसिपेट बि कंदा आहिनि ऐं गांधीधाम डे जे अलावा बि अगरि कॾहिं कोई दौड़ हिते थींदी आहे जीअं कि ब्लड डोनेशन लाइ या कहिड़े अलॻि रीजन सां त हुन में बि मां पार्टिसिपेट कंदो आहियां ऐं हिनजे अलावा बि अगरि किथे अहिड़ी कोई दौड़ या कोई अहिड़ी रनिंग प्रतियोगिता थिए थी त आउं दिलि सां हुन में जोड़ाइण बि चाहियां थो